गाम सबके बहुत ही एहन छै कि व्यवसाय आइकाल्हि चर्चामे चलि रहल जे कि बहुत ही सफल रहलै यऽ जेनाकि कुक्कुट पालन भए गेलै कुक्कुट पालनमे हय कि छै कि जेनाकि बहुत एहन इन्सान हय छै जकरा कि कोनो जे छै व्यवसाय नहि सुझै छै नहि देखाइ दै छै कि की करियै जकरा लियऽ जे छै हम अच्छा पैसा कमे बै अच्छा हमरा इनकम होयतै जे कि भए गेलै कुक्कुट पालन भए गेलै या मधुमक्खी पालन भए गेलै ई सबमे हय की छै कि कुक्कुट पालनमे जे छै कमसममे हमे एक छोटा सा ही फार्म खोलि देलियै तऽ जाहिसँ कि जे छै से बहुत हमरा अरके जे छै नहि फायदा हय छै अइमे हमरा अरके जे छै मुर्गा पालै छियै फेर ओइमे बहुत सारा अण्डा हय छै या जे छै जेनाकि मुर्गा भेलै ई सबके बेचैके बाद जे छै नहि हमरा सबके बहुत ही हमरा अरके पैसा छै आओर ई सबसँ हमरा अरके इनकम भी हय छै मुर्गा फोरम भए गेलै आओर मधुमक्खी पालन अइ मे की हय छै कि बहुत सारा बक्सा बनबै छै ओइ बक्सामे की करै छै मधुमक्खी के जे छै राखै छै ओतऽ जे छै बहुत अइमे जे छै ने पैसा छै आओर एक आदमी जे छै डेढ़ डेढ़ बीघामे जे छै अपन जे छै कुक्कुट पालन या मधुमक्खी पालनके लियऽ घर बनाए कऽ राखै छै जाहिमे कि अपन व्यवसायके आगू लए कऽ चलै